नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव बा डिउटि गैयै समाव मा खालामनानै मोजां मोनो आं डिउटि जोबनानै थांबाथाय न'आव आरामैनो थानो मोजां मोनो आरो टिभि फोर नायनानै थानो मोजां मोनो बिदिनो गथ'फोरजों एसे न'आव बिनडास थानो मोजां मोनो